भारत में मेरा पसंदीदा राज्य मध्य प्रदेश है और मुझे यहाँ जाना पसंद है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थलें एवं अनेक प्रकार की घूमने की जगह हैं जिसमें मुझे पचमढ़ी और मढ़ई जाना अच्छा लगता है मध्य प्रदेश में अब बारिश की विदाई का वक्त करीब है और नवरात्र के साथ त्योहार शुरू हो रहे हैं अगले माह अक्टूबर में दिवाली के साथ मिलने वाली छुट्टियों के लिए लोग अभी से घूमने का प्लान बनाने लगे हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो बारिश के बाद ठंड का सीज़न आने के दिनों में पर्यटकों की पहली पसंद है हम यहाँ प्रदेश के ऐसे ही पर्यटन स्थलों की जानकारी यहाँ दे रहे हैं इनमें महेश्वर पचमढ़ी खजुराओ कान्हा टाइगर रिज़र्व शामिल हैं मध्य प्रदेश में अब बारिश ही कई सारे संस्कृतिक धार्मिक और प्राकृतिक स्थल होने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है इसकी अच्छाइयों की वजह से इसे भारत का दिल कहा जाता है यहाँ पर पर्यटन के लिहास से काफ़ी सारे प्रसिद्ध मौज़ूद हैं आप यहाँ पर अपनी ट्रिप को मज़ेदार बना सकते हैं यहाँ के दृश्य आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि कुदरत की हसीन वादियों के बीच यहाँ के कई शहर बसे हुए हैं इन्हीं में से एक है छिंदवाड़ा शहर इस शहर में प्रदेश लेते ही समृद्ध स्थानीय संस्कृति की खुशबू आप महसूस कर सकेंगे यह जगह मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी जगहों में से एक है आज हम आपको यहाँ घूमने की अच्छी जगहों के साथ साथ यहाँ की खासियत बताने जा रहे हैं छिंदवाड़ा शहर का पातालकोट सबसे सुंदर स्थान में से एक है यहाँ बारह फ़ीट की गहराई में स्थिति होने की वजह से इसे पातालकोट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर बेठकर आस पास के दृश्य देखने का मजा ही कुछ और है लोग पाताल में प्रवेश करते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं इस जगह से जुड़ी कई पौराणिक कथाएँ भी हैं साथ ही कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए राजकुमार मेघनाथ इसी जगह आए थे ऐसे में